नंगौ बे मोदोम खमायनायनि आयदायानो जाबाय मोनसे माने बे मानसिया खस्थ' खालायनांगोन एसे सान्दुं अखा एक्सेरसाइस खालामनांगोन होमबानो बेनि माबाया गावनो गाव खमायलांगोन आरो थिगानो जों बिदिखौ नुखाना दं नुदोंबो जोंबो मिन्थिगौ बे मानसिया गोरलैयैनो बियो मोदोम खमायनो थाखाय गावनि अजनखौ खमायनो थाखाय बे खामानिखौ मावबानो बेना हारसिंनो खमायलांगोन आमफ्राय जानायफोराव एसे खम जाबानो बे जागोन आरो जों बेखौनो नुहुरो दङ बेबायदिनो मालायखौ मा होननो जोंनानो फिसाजोआनो बिदिनो दा मोनायाव हनै एसे एसेल' रुटि जायो ओमफ्राय एक्सेरसाइस खालामो मोदोमा गिदिदथारमोन दा एसे खमायलांबाय आरो मानसिया दा थिगैनो दङानो होनजाबाय दा बे मानसिया फिसाजोआनो मालाय नङा न'नि गोबां गिदिर जाबायमोन मोदोमा बेनाबो दा खमायलांबाय आरो लासैनो